जब हम छोटे थे तो जब बारिश होती थी हमारे गाँव में तो हम लोग तालाब या मतलब नदी में जाते थे तो वहाँ खूब सारी मछलियां आती थी खूब सारी तरह तरह की मछलियां रंग बिरंगी तो हम खूब पकड़ने जाते थे वहाँ जाल या कुछ डालते थे बहुत मज़ा आता था बहुत अच्छा लगता था और उसके फिर हम हम लोग पाने यहाँ एक तालाब खोद गड्ढा बनाते थे उसमें पानी डाल के वो साफ़ सफाई करके उसके बाद फिर उसमें मछलियां डालते थे फिर कुछ मछलियां बड़ी हो जाती हैं कुछ मछलियां अब जैसे कि मर जाती हैं तो तालाब गंदा हो जाता है फिर उसके बाद उनको हम निकाल लेते हैं फिर सफाई करके फिर कोई छोटी छोटी लाकर डाल देते हैं फिर वो बड़ी हो जाती हैं धीरे धीरे फिर वो दाना डालते हैं उसके बाद दाना डालने के बाद फिर फिर जैसे कि अब हमारे यहाँ बहुत सारी खूब अच्छी लगती हैं मछलियां जो बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं सबको अच्छी लगती हैं जो वो समुद्री होती हैं वो हो तो हम पाल नहीं सकते हैं वो तो समुद्र में ही होती हैं तो हमारे यहाँ ऐसे तरह तरह की मछलियां आती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है बचपन में तो बहुत ही अच्छा लगता कि बारिश हुई हम लोग गए बाहर देखने या कुछ लोग पकड़ रहे उनके साथ पकड़ा रहे हैं ये सब करने के बाद हमें बहुत बहुत मज़ा आते थे और हमारे यहाँ तो पकड़ के भी लाते हैं मछलियां वो घर वाले जाने ही नहीं देते थे जब जान जाते थे कि अब बारिश होगी ये जाएँगी ज़रूर लड़कियाँ हमारी जाएगी तो हम लोग चुपके से चले जाते थे उसके बाद हम मछलियाँ फिर फिर पकड़ के लाते थे तो मम्मी को पता चल जाता था बहुत डांटती थी बहुत डांटती थी कि ये ये क्या करती हो जब तुम्हें मना किया जाता है तो तुम क्यों जाती हो लेकिन हम फिर भी चुप चाप चले जाते थे अब जैसे हमारी दोस्त सहेलियाँ वो आ जाती थी कहती चलो चुपचाप च मम्मी को बताएंगे नहीं चलें तो मम्मी को बिना बताए हम चले जाते थे वो वहाँ जाने के बाद खूब सारे इतनी जब बारिश आ जाती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था बहुत बहुत मतलब बहुत ही मज़े आते थे और फिर फिर उसके बाद हम मछलियों को घर लाते थे दाना वाना वगैरह जैसे पाल लेते थे नहीं पाला या कुछ बनाया कुछ भी किया

और हमारे यहाँ पे एक बारी हमने गड्ढा मेरे पापा ने खोदा और उसमें फिर हमने क्या मछलियां पाली और सब कुछ धीरे धीरे कुछ समय होता गया होता गया इसके बाद बड़ी हो गई बड़ी हो गई तो बहुत अच्छा तो कुछ लोग आए देखने देखने लगे कुछ लोगों ने बोला हमें भी दे दो हमें भी पालेंगे तो मैंने कहा नहीं हम बहुत मेहनत से लाए थे हम नहीं देंगे मेरी मम्मी वैसे भी पालने नहीं दे रही तो हम नहीं देंगे हाँ तो ये ये सारी हम बहुत मज़ें बहुत बहुत मज़े आते थे बचपन की तो बात ही अलग है हाँ फिर उसके बाद जब हम हम जब नदी पे जब जाते थे तो वहाँ भी तरह तरह की मछलियां देखते थे हर रंग बिरंगी या या कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं कुछ कैसी भी हैं और जब हमें पकड़ में नहीं आती थी तो बहुत बहुत गुस्सा आता था कि हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे ये लोग कैसे पकड़ लेते हैं फिर फिर फिर हमने कहाँ दाना लेके जाते हैं दाना लेके जाएंगे तो ज़रूर पकड़ में तो दाना डाले तो दाना ख़ा के वो तुरंत चली जाती थी तो हमने कहा ये लोग कैसे फिर वो फिर हमने एक बारी मच्छरदानी ली फिर उसको डाला उसमें तो हमने कहा फिर भी नहीं आ रही फिर इधर उधर से बाँधा फिर मछलियां पकड़ में आ गई तो हम इतना खुश हुए इतना खुश हुए हैं मछलियों को देख के कुछ कुछ कहने को नहीं फिर हम घर आए तो मम्मी से बताए मम्मी मछलियां बहुत ही अच्छी है देखो मैंने पकड़ लिया तो मम्मी बोला कैसे हमने बोला मच्छरदानी ले गए तो मम्मी ने बोला घर की मच्छरदानी क्यों ले के गए फिर हमने कहा देखो मैंने इतनी मेहनत भी करी अब डांटो ना मम्मी तो वो कहने लगी अच्छा चलो ठीक है और फिर पीछे से मेरी बहन भी ले के आ गई मछली और मछली ऐसे देख के तो इतनी ख़ुशी होती है इतनी ख़ुशी इतना अच्छा लगता है ना मतलब कि कुछ क्या बताएं

और हमारे यहाँ मछलियां हैं भी बहुत सारी हैं बारिश में तो इतनी सारी बह के आ जाती हैं इतनी सारी कुछ कहने को भी नहीं

जब बारिश होती तो अपने आप